हमरा लगैत अछि कि बच्चासभ आइकाल्हि बेसी काल मोबाइलके स्क्रीनपर नहि रहबाक चाही ओहिसँ हानिकारक सेहो छै फायदा छै अहाँ गेम खेलब खेलू लेकिन ज्यादा देर नहि खेलू अपन पढ़ाइ ऑनलाइन पढ़ाइ करैत छी तऽ मोबाइल लऽ कऽ पढ़ाइ करू लैपटॉप लऽ कऽ पढ़ाइ करू मुदा ज्यादा देर नहि करू ओहिसँ दिक्क्त होइत छै आँखिपर सेहो प्रभाव अबैत छै ओहि लेल अपन गारजियनके बच्चासभके लेल आ क्रिकेट फुटबॉलसभ सेहो खेलयलेल कहीँ घरसँ बाहर जा कऽ बच्चासभ क्रिकेट खेलाइत आओर मोबाइलपर बस जतबहि काज छै ओतबहि काज करैत ज्यादातर स्क्रीनपर नहि रहबाक चाही